हॅलो हॅलो हॅलो आम गायड उलयता आं हा म्हाका मातशें न्हू गोंय भोंवप गोवा गोवान भोंवपाचें आसलेलें म्हाका म्हाका कशें खबर आसलें हांव ट्युरिस्ट न्हू तुमी खंय व्हरपाक कसले कसले आहा तर तुमच्या कडेन स्पॉट्स आं हां हां हां आं हां बरें

आं बरें बरें तशें आल्यार म्हाका सगळें हितून वरात तर आनी ना ना आमी आसतली पांच जाणां

आं हां ओके आं वय वोय आं ओके आं ओके आं आं हां आं बरें आं आं बरें बरें अशें आसा आं बरें आं हां हांव न्हू फ्रेंड सगल्यांक विचारता आनी तुमकां सांगता कळयता आं हां